جی ہاں میں نے یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اپنی آرٹ اور کن کی نمائش کی ہے اور ایکسپو کا بھی یہاں پہ دورہ کیا ہے یہاں پہ آ علی گڑھ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک آرٹ گیلری ہے ہمارے کیمپس میں جہاں میں میں نے اپنی ایکسپو کا دورہ کیا ہے اور میرا تجربہ یہ رہا کہ کافی سارے فنکاروں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ کیسے اپنے آ پینٹنگز میں ہم کیسے اپنے سارے جذباتوں کو ظاہر کر سکتے ہیں اور ایک ہی پینٹنگ میں کیسے ہم اپنے سارا تجربہ ہم نے جو بھی ابھی تک سیکھا وہ کیسے لگا سکتے ہیں کیسے کیسے الگ الگ اُس میں رنگ بھر سکتے ہیں یہ سب میں نے بہت زیادہ سیکھا میں کئی آرٹ کی ایکسپو میں جا چُکی ہوں جیسے کہ دلّی کے آرٹ ایکسپو میں جا چُکی ہوں اور وہاں پہ میں نے کافی زیادہ آ طرح طرح کی مختلف پینٹنگس دیکھی جس میں سے پکاسو کی بھی پینٹنگ مجھے سب سے زیادہ پسند آئی اور کافی زیادہ کچھ آرٹ گیلریز ایسی بھی تھیں جس میں کافی زیادہ میسّر داموں میں پینٹنگز ہم خرید سکتے تھے اور میرا تجربہ کافی زیادہ بہترین رہا